हाँ जयपुरों परिवहन के मुख्य साधन हैं बसें टेंपू मिनी बसें तिपैया टैक्सी ऑटो रिक्शा और मेट्रो ट्रेन और टूरिस्ट टैक्सियां भी हैं इन्हें इस्टैंड मुख्य रूप से एम आई रोड के सभी गेटों पर स्थित हैं होटल और ट्रेवल्स एजेंसियाँ टैक्सियों की व्यवस्था भी कर सकती है टूरिस्टों के लिए टूरिस्ट टैक्सियाँ हैं और आम लोगों के लिए तिपैया वाहन टेंपू बस मिनी बस वगैरह मेट्रो वगैरह हैं और नारायण सिंह सर्किल से गोपालपुरा तक काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है जिसमें लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है अपने परिवहन साधन को लेकर ट्रेनों पे भीड़ तो नहीं रहती है लेकिन ट्रेन तो आती जाती रहती हैं बसों की भीड़ ज़्यादा रहती है तिपैया टेंपू मिनी बस इनकी भीड़ से ज़्यादा यात्री परेशान है इनसे जाम लग जाता है तो काफ़ी समय लगता है निकलने में